मैं पैसे कमाने के लिए एक कंपनी में काम करती हूँ वहाँ एच आर के तौर पर मैं काम करती हूँ कंपनी का नेम है हायर नेक्स्ट इंडिया कंसलटिंग ये एक कंसल्टेंसी है जहाँ पे लोगों को नौकरियाँ दी जाती हैं जैसे दूसरे दूसरे जैसे बहुत तरह की नौकरियाँ होती है जैसे कि अलग अलग प्रोफाइल के लिए उससे रिलेटेड हम जो भी जानकारी होती है वो कैंडिडेट्स को देते हैं जो कि उनको मदद होती है कि वो अच्छी जॉब पा सके ये करियर चुनने का फैसला मैंने इसलिए लिया क्योंकि यह बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब है यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से जुड़ सकते हैं नए लोगों से मिल सकते हैं बात कर सकते हैं जिससे की बातचीत करने का जो तरीका है वो बदल सकता है इसमें अच्छी ग्रोथ है आगे बढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा आप ऐज़ आ एच आर जुड़ते हैं अगर कंपनी के साथ तो आपको और भी आगे चलके अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि आप और आगे बढ़ सकें इससे की ये होता है कि हम काफ़ी नए लोगों से नए नए अलग अलग तरीके के लोगों से मिल सकते हैं और यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जैसे आज की जो पीढ़ी है जैसे नए नए यंग लोग हैं उनको आप इस प्रोफाइल के थ्रू उनको जॉब दे सकते हैं मतलब उनको उनके तक पहुँचा के इनफार्मेशन आप उनको जॉब दे सकते हैं